बार्देस तालुक्यांत ज्यो धार्मीक संस्था किंवा लोकल चेरिटीज अश्यो खूब आसात हांतून जी म्हाका याद येता तातूंत मातृछाया ही एक संस्था आसा जी भुरग्यांचे म्हणजे ऑर्फन भुरग्यांची केयर घेता तेंका सांबाळटा तांचें शिक्षणूय पळयतात ते तशेंच आस्था म्हणून एक संस्था आसा जी चायल्ड विथ स्पेशल केयर हांचें शिक्षण हांची देखरेख करता तशेंय आनीक कांय ओल्ड एज होमूय आसात तातूंत भितर प्रोविदेरिया ह्या ओर्गनायझेशनाचें म्हाका नांव येता जातूंत खूब ओल्ड एज लोकांची काळजी घेतली वता